دیکھیے سر ٹینٹھ کمپلیٹ ہو گیا اب آج سے ہی ایک دو مہینے کی چھٹیاں تھیں تو چلو کچھ ٹی وی ایک شاپ پہ کچھ دو مہینے گزار لیں گے بول کے ایسے ٹیمپروری جاب کے لیے ہم نے شاپ پہ چڑھ گئے ہیں جب جاب کے لیے چڑھ گئے تو ہمارے کو کچھ تھوڑے بہت پیسے ہمارے ہاتھ میں تھما جانے سے ہم لوگ یہ سوچنے لگے کہ ارے اتنے سارے پیسہ صرف ٹیمپروری میں حملہ کرے تو ہاں اگر ہم یہی پرماننٹ اگر شاپ جاب کریں تو ہم کو بہت سارے پیسے آتے ویسے ہی میں اس بیچ کرتے کرتے کافی ٹائم بیت چکا ہوں اور وہ کب کدھر کیسا اتنا ٹائم نکل گیا ہمیں یاد نہیں رہا کیوں بولے تو کل کا جو بیتا ہوا واپس نہیں آ سکتا آج جو چڑھ چکے ہیں ہم جو ایک دو مہینہ کے واسطہ اچ بول کے آج ہماری لائف پوری جیسی گزر چکی ہے